آداب بھیّا کون بات کر رہیں جی مینیجر

دیکھیے میں نے ایک اپنا آڈر منسوخ کیا تھا جس کی واپسی مجھے ابھی تک نہیں ہوئی ایسے کیوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کتنی دیر ہوئی جی تقریباً تین تا چار گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے اپنے آڈر کو منسوخ کر کے لیکن ابھی تک جو ہے مجھے کوئی جواب آیا نہیں نہ مجھے میرا پیسہ واپس ملا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں جی آئی ڈی چاہیے آپ کو جی

آئی ڈی دیکھیے

چار

جی ہاں جی ہاں یہی آڈر تھا میرا ایک بریانی ایک چکن ٹکا اور چکن سکسٹی فائف اور پانچ رومالی روٹی جی ٹھیک ہے تو آپ کب تک ڈال دیں گے دیکھیے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا آڈر منسوخ جو میں نے کیا ہے وہ چار گھنٹے ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد ہی میں آپ کو فون کر کر پوچھ رہا ہوں جب جبکہ آپ کا کام تھا کہ آپ مجھے نہیں پوچھنے سے پہلے میرے پیسے واپس مجھے دے دیتے جی ایک منٹ میں دیں گے آپ جی ٹھیک ہے جی